बहुत दिन पहले की बात है मैं एक डस्बिन हमारे घर के लिये मुझे लगा एक जरूरत होगी तो मैंने बहुत सारा वस्तु हमारे घर से निकलती है तो मैंने सोचा कि ये सब इधर उधर जो मतलब रह रहे हैं तो उनको एक जगह पे मतलब मैं रख दूँगी तो मैने एक डस्बिन बाहर जाकर बजार जाकर लाल रंग का और काला रंग उसमें मतलब मिलके एक डस्बिन बनी है और ओ डस्बिन मैंने ले आई ओ थोड़ा ज़्यादा थी मैंने सोचा की हाँ ले आती हूँ उसके बाद मतलब एक एक दो दिन बाद ओ क्या हुआ ओ डस्टबिन का जो जो डस्टबिन को पकड़ते हैं उसका जो हैंडिल हो गया ओ टूट गया तब मैंने हाथों से लेकर चले गए उसके बाद मतलब चार पाँच दिन बाद ओ नीचे वाला जो टूट गया तो मैंने ये इतना बुरा हुआ हमारे साथ आप बता नहीं सकते मतलब एक हम इतने ज़्यादा पैसे देके ओ लाए थे लेकिन ये बहुत बिगड़ गया और ये टूट गया जिससे मुझे पता चला कि ये डस्बिन अच्छा नहीं है